जोंहानि न'आवबो खिग्रा न' दं जायनि थाखाय जों साखोन सिखोनै बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हादों बेनि सुबिदायानो जाबाय जों अखा बांखानिफ्राय एबा लाजिनाय माबानिफ्राय जों बारग'नो बारग'नो हादों गोदो गोदायै फायखाना एबा खिग्रा न'आनो गैयामोन बेफोरनि थाखाय जों जोबोद जेंना जाबोनांगौ जादों जेरै अखा बांखाजों जुजिनांदों लेवार एम्फौ एनलाजों जुजिनांदों आरो बिनिफ्राय गाज्रि नोजोर माबानिफ्राय गिलुं गिलुंहै जों जोबोर सहायबोनांदोंमोन बिनि थाखाय आं सानो खिग्रा न' गोनांआ जोंनि थाखाय जोबोर मोजां